आं आनी तीन वय म्हाका म्हजे कजनान सांगलेले तुजे कडेन वच म्हणून सो म्हजी एक केस आसा लायक खूब कठीण आसा म्हजे लायफान डिशटब जालां सो तूं म्हजी हेल्प करतली डिवोर्स म्हाका म्हजे घोवाक डिवोर्स दिवपाक जाय सो आनी इन रिटन म्हाका बीन कितें जाय कळ्ळें आं पूण स्टार्ट करचें म्हणल्यार म्हाका न्ही गोआयतीक त्रास जाता काल ताका हांवें बाजारान कोणाक तरी आयस्क्रीम खावयता तें पळयलें हांवें कोण चली आसलेलें आनी म्हज्यान यंग आसलेलें इतलें बरें दिसतालें खबर आसा म्हाका तो पयलीं तें आयस्क्रीम खावयतालो ताका फुडें म्हजें कजन सांगपाक लागलो ताका रुमांत व्हयलें खंय एकटें म्हाका विश्वास असो ना ताचेर अशें जातलें म्हण म्हाका म्हाका दिवपाक जाय आतां कितली आतां वर्सा जालीं आमचें आतां ट्वेंटी इयर्स जालें आतां फुडें मागीर आमचें ट्वेन्टी फिफ्त एनिवरसरी जातली आनी तो म्हाका असो चिट करता तेंच न्हू आतां तो लेट येवपाक लागला घरान मदें पिता इतलें जाता म्हज्या भुरग्यां बीन पळयना तो आतां म्हाका डिवोर्स जाय बट फुडार चित्तां डिवोर्स जालो म्हणटकीर कितें तरी मेळपाक जाय न्हू म्हाका आतां पयशे बीन जाय न्हू पयशांची गरज आसा सो म्हाका हो डिवोर्स जाता ते बेगीन जायो आनी इन रिटन म्हाका बीन कितें पयशे जाय होय केन्ना म्हणल्यार जातलो म्हाका बेगीन जायो म्हाका तें त्या मनशाचें म्हाका वाट पळोवपा नाका आनी म्हाका ते मनशा इतली सकयल उडोवपाक जाय अशी जाय म्हाका डिवोर्सान न्हू म्हाका जिखपा जाय केस ताजेच नाका कांय ताचे कडेन व्हडलो आसा खंय वकील तो म्हाका कांय पडोन वचना म्हाका म्हजे जाय पयशे

आं इतलें जाल्यार बरें आसा आं तशें तूं घाल तूं हातून जितले पयशे वता ते वच तूं घाल कसली जेल केस मेळटा ती सगळ्यो केसीस घाल ताका पूण म्हाका म्हजे पयशे जाय आनी म्हाका डिवोर्स जायो टायमार

आ चल थेंक यू थेंक यू सो मच